वर्तमान समय में टेक्नोलॉज़ी का उपयोग करने में वरिष्ठ नागरिकों या हम कहे सकते हैं कि साठ साल या सत्तर साल के आस पास वाले लोगों को अधिक दिक्कत होती है मुश्किल होती है शुरुआती तौर में अदरवाइज़ अगर वो सीखते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे तो सीख जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा तब भी नहीं कर सकते हें क्योंकि जितना अच्छा आज का युवा उसके बारे में कर सकता है तो और उसके लिए मुश्किलें हैं जैसे कि अभी हमारे घर पर आप ले लें कि मेरे पापा या मेरी माँ तो उन्हें एंड्रॉइड फ़ोन चलाने में दिक्कत होती है हाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं बहुत नहीं पर थोड़ा बहुत जान जाते हैं और हम ही को ले लें अगर मुझे अभी अचानक किसी लेपटॉप पे या किसी कंप्यूटर सिस्टम पे बिठा दिया जाएगा तो उसमें मुझे इतनी जानकारी तुरंत नहीं हो जाएगी उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे उपयोग करेंगे तब उसके बारे में जान पाएँगे तो अगर कहे सकते हैं कि जो चीज व्यवहार में आ जाती है उसके बारे में हम जान जाते हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चहिए अपने से वरिष्ठों को भी उसका उपयोग कराना चाहिए जिससे कि वे दुनिया दुनिया देश में हो रहीं चीज़ों के बारे में जान सके अवगत हो सकें जिसका प्रभाव उन आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इन उनको अच्छे से समझ पाएँगे युवाओं को समझ पाएँगे कि वो असलियत में क्या चाहते हैं उन्हें कैसी कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें कैसी संगति देनी चाहिए कैसी एजुकेशन देनी चाहिए शिक्षा के ऊ शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं क्या क्या बदलाव करने चाहिए उन्हें रोजगार किस प्रकार से दिलाया जाए तो इसके बारे में वे जान भी सकेंगे हमारे घर के बुजुर्ग भी जानेंगे तो वे अब बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे और बच्चे बच्चों को समझने के लिए भी आवश्यक है कि उनके पैरेंट्स टेक्नोलॉज़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करें इतनी तो प्राप्त ही कर लें जितनी बच्चे के लिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में बच्चे जो भी यह मतलब युवा है वो टेक्नोलॉज़ी को बहुत अच्छे से समझ गया है जान गया है तो वो इतना बहुत अधिक पुराने ख्यालातों का नई है पुराने विचारों को बहुत मान्यता नहीं देता है समय बदल गया है तो उसी हिसाब से उन हमारे जो वरिष्ठ हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो पैरेन्ट हैं उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि असलियत में वर्तमान में बच्चे को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है किन किन किस माहौल की आवश्यकता है किस व्यवहार की आवश्यकता है उसे क्या चाहिए उसे किन चीज में ज़्यादा इंटस्ट है किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है या किस चीज़ से कौन सी चीज़ उसे नहीं पसंद है किस किस व्यवहार के में उससे बात की जाए तो उसके लिए आवश्यक है कि वह टेक्नोलॉज़ी का इस्तेमाल करें और अधिक जब इसका व्यवहार करेंगे एक दूसरे से बात करेंगे तो उससे और अधिक चीज़ें सही हो जाएँगी कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान तो वही वही है कि आप जितना भी अभ्यास करेंगे अभ्यास से चीज़ें मजबूत हो जाती हैं तो बुजुर्गों को चाहिए कि वो टेक्नोलॉज़ी के बारे में जानें उसका अभ्यास करें धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएँगी सही हो जाएँगी आपको समझने में दिक्कत होगी जिससे आप सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे से मतलब समाज को समझा सकेंगे एक अच्छे समाज को भी हम विकसित कर सकेंगे एक अच्छे समाज का विकास करने के लिए टेक्नोलॉज़ी बहुत अधिक आवश्यक है बहुत बड़ी भूमिका है टेक्नोलॉज़ी की आज के समाज में एक अगर हम एक अच्छा समाज या एक शुद्ध समाज बनाना चाहते हें एक पढ़ा लिखा बेल एजुकेटेड सोसाइटी चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि बूढ़े बुजुर्ग और युवा और वरिस्ट नागरिक सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो उनके उनको पता हो कि यह आखिर में है क्या इससे हमारा क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है हाँ और ये भी आवश्यक है कि हम उसके बारे उसका फ़ायदा और नुकसान भी जाने तो वो टेक्नोलॉज़ी का उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि हमारे लिए लाभधायक है आवश्यक है अनावश्यक किसी चीज का इस्तेमाल सही नहीं होता है वही इसमें भी है कि टेक्नोलॉजी का अगर आप अधिक प्रयोग करते हैं अधिक इस्तेमाल करेंगे तो हम टेक्नोलॉज़ी के आदि हो जाएँगे और जोकि हमें नहीं होना चाहिए तो टेक्नोलॉज़ी के साथ हमें अपना विकास करना है दोनों चीज़ें साथ में रखनी है हमें अपना समास और समाज को अच्छी दिशा ले में ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम तकनीकी तकनीकी चीज़ों के बारे में जाने जिससे कि हमारा विकास हो हमारे बच्चों का विकास हो हमारी फ़ैमिली का विकास हो और और टेक्नोलॉज़ी यही है कि आप लोग फ़ोन न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत अधिक समझ में आ जाती हैं क्योंकि कहते हैं जो चीज पढ़ने से नहीं आती वो देखने से आ जाती है तो टेक वही टी वी एक ऐसा साधन है जो दोनों चीज़ें दो काम आपके एक साथ कर सकता है आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं उसे और मतलब कहते हैं ना उसे प्रत्यक्ष रूप से यह जान सकते हैं